مقامی اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے اور وہ داخلہ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو لے کر اسکول جانا پڑتا ہے اور اس کا آدھار کارڈ جمع کرنا پڑتا ہے اور وہاں کے دستاویز کے طور پہ والد صاحب اپنے والد کا اور والدین کا اور بچے کا آدھار کارڈ کا فوٹو کاپی جمع کرنا پڑتا ہے اسی طرح وہاں پہ بچے کا دو فوٹو جمع کرانا پڑتا ہے اور اگر اس کا جنم پتری بنا ہوا ہے تو وہ آئی ڈی دکھانا پڑتا ہے یا پھر اگر وہ کسی دوسرے اسکول میں پڑھا پڑھ رکھا ہے تو اس اسکول سے اس کا نتیجہ کارڈ لا کر کے دینا پڑتا ہے تاکہ اس اسکول میں اس کی امیج بنی رہے اور اس سے پہلے اگر دوسری اسکول میں اس کا امیج کیا تھا اس بچے کا اور یہاں آنے کے بعد اس کا امیج کیسا بن چکا ہے اسی لیے کوئی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے بس اپنے مقامی اسکول میں اپنے بچے کو داخلہ کرانے کے لیے اس کے آدھار کارڈ اور والد صاحب کے آدھار کارڈ کا زیادہ ضروری پڑتا ہے